میرے اسکول میں اسپورٹس کا باقاعدہ ایک وقت متعین ہوتا تھا اس میں ہم لوگ طرح طرح کے گیم کھیلتے تھے اور مثال کے طور پہ کچھ بہت ہیلدی کھیل ہوتے تھے وہاں مطلب مثال کے طور پر بہت جسمانی ورزش کے لیے کھیل ہوا کرتے تھے دوڑ بھاگ کے اور موسٹلی ہم لوگ کرکٹ کھیلا کرتے تھے فٹ بال کھیلتے تھے اور اسی کا ٹورنامنٹ بھی ہوتے تھے کئی مرتبہ میں نے بھی اس میں حصہ لیا ابھی لاسٹ ٹائم میں ٹورنامنٹ ہوا تھا تو اس میں میں نے حصہ لیا تھا اور اس کے لیے پریکٹس کی کرکٹ کھیلا فٹ بال کھیلی اس طرح کے کھیل عموماً اسکول میں ہوتے رہتے تھے جس میں میں حصہ لیتا رہتا تھا